हमसब मुर्गीके पालन करै छी आओर मुर्गीके बहुत नीकसँ रखै छी ओकर बच्चा जन्म लै छै तऽ ओकरा बहुत सुन्दरसँ रखलहुॅं गन्दगी नहि फैलऽ देलहुॅं आओर ओकर बहुत तानमे रहलहुॅं ओकरा खान पान बहुत अच्छा से देलहुॅं ओकरा अच्छा भोजन देलहुॅं आओर पानि पियैके लेल साफ पानी देलहुॅं गोटेक मुर्गा ओरैके लेल कोशिश करै छै ओकरा पाॅंखि तोड़ि देलहुॅं आओर ओकरा बहुत नीकसँ रखलहुॅं मुर्गीके गन्दगी नहि फैलावऽ चाही कतेक आदमी छथिन जे मुर्गा पालि कऽ ओकरा गन्दगी मारा खिलै छथिन आओर ओकर विकास नहि होइ छै आओर ओ बीमार पड़ि जाइ छै आओर ओकर मृत्यु भऽ जाइ छै एना नहि होइके चाही ओकरा बढ़िऑं सऽ देखभाल करू आओर ओकरा बढ़िऑं भोजन दियौ आओर पीयैके लेल साफ पानि दियौ और ओकरा जगह बहुत नीक जगह पर रखू